हाँ जी हाँ जी बोलिए अच्छा कब आए थे कब चाहिए आप को दो दिन बाद चाहिए ठीक है जैस्मिन कितना जैस्मिन चाहिए आप को कितना के जी चाहिए अच्छा जैस्मिन हमारा तीन वैराइटी का आता है एक आता है कलकता से एक आता है नागपुर से और एक आता है हमारा आंध्र से आंध्र प्रदेश से ठीक है जो कलकता से जो जैस्मिन आता है वो रेट थोड़ा आप को कम लगेगा पर के जी लग जाएगा आप को ढाई सौ रुपये में लेकिन जो नागपुर से आता है वो आप को लग जाएगा दो सौ अस्सी रुपये पर के जी और जो आंध्रा में आता है वो आप को लग जाएगा तीन सौ पचास ख़ुशबूदार और क्वालिटी की अगर आप बात करें तो आंध्रा वाला सब से अच्छा है ठीक है आप आंध्रा वाला तो फाइनल करवा दिए लेकिन कॉलर क्या है आप का जैस्मिन का अभी मतलब दो तीन कलर आ रहे हैं जैसे पहले क्या जैस्मिन सिर्फ़ सफ़ेद का ही आता था ठीक है अभी उसके साथ थोड़ा नारंगी मिक्स हो के आ रहा है थोड़ा पीला भी आ रहा है तो आप को मिक्स कलर चाहिए या फिर सफ़ेद ही चाहिए जैस्मिन अच्छा सही तो है लेकिन जैस्मिन जैस्मिन मतलब माला चाहिए या ऐसा फूल ही चाहिए आप को ठीक है सजावट के लिए अलग सा होता है मतलब एक एक जस्मिन को छोटा छोटा माला कट जाता कर लेतें हम लोग सजावट के लिए और ये कहते हैं कि राउंड में मतलब पूरा जस्मिन जैसे बीस पच्चीस जस्मिन एक ही गोद में होता है तो बड़ा वाला वो सौ दो सौ लग जाएगा आप को इस पे चाहिए ना इसका भी चाहिए बड़ा ब बड़ा बड़ा कितना चाहिए आप को ठीक है शादी में लग जाएगा सर पचास साठ तो लग ही जाएगा आप को ठीक है मैं मैं तो तैयार करवा दूँगा लेकिन भय्या आप को थोड़ा ध्यान से लेना है उसको क्योंकि जैस्मीन जो फूल है बहोत नाज़ुक है अब ज़्यादा प्रेशर देंगे तो वो ख़राब हो जाएगा शादी तक आप को नहीं जा पाएगा ठीक है हाँ गुलाब को कौन सा कलर का गुलाब चाहिए आप को सफ़ेद है पीला है जी जी जी जी जी कौन सा कलर पीला गुलाब कितने चाहिए आप को ठीक है मतलब पीला गुलाब कितना चाहिए आप को कितना के जी चाहिए पीला गुलाब तो कलर के हिसाब से वो अलग अलग मतलब पैसा होता है उनका अगर वो अपना पीला कलर का गुलाब लेंगे तो आप की आप को लग जाएगा पीला गुलाब लग जाएगा तीन सौ रुपये किलो आ जाएगा आप को सफ़ेद थोड़ा कम है सफ़ेद दो सौ तीस में आ जाएगा आप को लाल आ जाएगा आप को ढाई सौ में ठीक है भय्या आप ठीक है आप दस रुपये कम करवा देंगे आप के लिए लेकिन पीला का थोड़ा डिमांड ज़्यादा है अब शादी का टाइम चल रहा है ना तो पीला का थोड़ा डिमांड ज़्यादा है ठीक है जी मैं आर्डर अभी आप का ऑर्डर लिख लिया हूँ मैं अभी उनको जो वेंडर है हमारा उनको फ़ोन करवा दूँगा जी मेरे को ये ये चाहिए वो परफेक्टली इन पूरा टाइम पर ही आप को दे जाएगा डिलीवर दी जाएगी हम लोग जी जी जी जी जी जी आप दो हज़ार दो हज़ार रुपये थोड़ा एडवांस करवा दीजिएगा जी जी इसी नंबर पर फ़ोनपे करवा दीजिए जी जी